ہاں ہلو ہاں جی بولیے ہاں مل جائے گا کیسا چاہیے آپ کو کس رینج میں چاہیے دس ہزار بیس ہزار پانچ سو اچھا کتنے روز کے لیے چاہیے کتنے روز کے لیے چاہیے اچھا تو مل جائے گا تو ہاں ہاں مل جائے گا دو تین ہے آ کے دیکھ لیجیے آپ اس میں لیٹرنگ باتھ روم ہے کچن ہے پانی آپ کا رہے گا اور لائٹ آپ کی رہے گی ہوں ہاں یہ آپ کو چار سو چار سو بارہ سو روپے میں پڑے گا

آپ کی رہے گی اس سے کم اس سے تھوڑا سا مہنگا رہے گا تو دو ہزار روپے میں لائٹ رہے گی پانی رہے گا

اے سی آپ کی رہے گی اے سی آپ لیا کے لگا کے چلائیے اس کی بجلی کی بل آئے گی آپ کو دینا رہے گا کم رینج میں آپ کو مل جائے گا آپ کہاں سے بول رہے ہیں مئو سے بول رہے ہیں